हैलो हां जी मुनालिका जी हां जी हां जी मुनालिका जी तुं'दे कन्नै एक गल्ल करनी ही मैं हां जी मुनालीका जी मतलब मी ना इद्धर जम्मू च न कुछ टैम्पलस दे बारे च जानकारी लैनी तुं'दे कोला तुस हां जी हां जी घूमने फिरने जगह् कोई बी मन्दिर बगैरा जो बी फेमस न ओह्दे बारे च तुस सिर्फ मी सनाओ अच्छा बाह्वे आह्ली माता अच्छा ओह् कुद्धर ऐ जम्मू च अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा कोल कंडोली मंदर है ना अच्छा अच्छा हां जी हां हां हां जी हां जी होर अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा बस जी थैंक यू जी मुनालिका ठीक ऐ ठीक ऐ